प्रोडक्ट बरो आसा बरो घटमूट दिसताय बी आनी खंय फुटलो बिटलो कांय नाशिल्लो आनी सुरू करतगर वेवस्थीत चलपाक लागलो आनी आठ दीस पळयता हांव वेवस्थीत चलता